ہم اپنے علاقے میں زمین بیچتے خریدتے وقت یہی لوگوں کو رائے دیتے ہیں کہ ان کو اپنے آئی ڈی پروف جیسے کہ آدھار کارڈ پین کارڈ بینک ڈاکومینٹس آئی ڈی پروف اور جو بھی زمین کے پیپر ہوں اس کو اچھے سے جانچ لیں اور پھر دو تین گواہوں کو ان کو تیار کریں اور ان کے بھی آئی ڈی پروف جیسے کہ آدھار کارڈ پین کارڈ جو بھی گواہ کے لگتے ہیں ان کے بھی ان سے لے لیں اور ان کے سائن کرا لیں اور زمین کے بارے میں بھی بتا دیں پتہ کریں